मिगी जानवर पालने दा बड़ा शौक मेरे घर पैह्लें असें गौ रक्खी दी ही दादी होरें बजुर्ग न हून ओह् बजुर्ग होई गे पैह्लें गौ रक्खी दी ही सवेरे शामी गौ ई बाह्र लेइयै जाना चारा खलाना फिर महाराज गौ दा दुद्ध लैना शैल घरै दा दुद्ध घ्यो निकलना ते इ'यां दिक्खने बी बड़ी शैल लगदी गौ फ्ही महाराज असें चुहे रक्खे घर चुहे पाल्ले चुहे बी बड़े शैल चिट्टे चुहे बाह्रै दी नसल ही आंदी दी ओह् पाल्ले असें ओह् बड़े शैल उ'नेंई किश किश खलाना उं'दी बजह् कन्नै दुए काले चुहे नी आंदे घर फ्ही महाराज कुत्ते असें मी कुत्ता पालने दा बड़ा शौक हा निक्के होंदे दा में जोल्लै थोह्ड़ी उबड़ी होई फिर में कुत्ता आंदा घर कुत्ता इ'न्ना इ'न्ना लांदा प्यार लांदा कन्नै ते ओह् मेरे बगैर कुतै रौंह्दा बी नेईं जित्थें जाना उसी कन्नै लेइयै जाना इन्ना बफादार इन्ने बफादार लोग नी होंदे जिन्ना कुत्ता बफादार ऐ साढ़ा ते ओह् बड़ा चंगा निक्का हारा ते खंदा बी रुट्टी उसी जो आपूं खाना उ'यै उसी देना कन्नै घरै दी रखवाली करदा ते कन्नै बड़ा सारे कन्नै लगाव करदा जो साढ़े घर आंदा ओह् आखदा महाराज तुं'दा कुत्ता बड़ा शैल बड़ा लगाव करदा सारें कन्नै